दानि जुगा सोलोंथाइनि जुगसै आरो गोबां मानसिफ्रानो लेखा फरायनायावहाय मोजांसै आरो लेखा फरायनायाव मोजां नङाब्लाबो गाबागावनि स्किल्सफ्राखौ डेभेलप खालाम लांनानै बिसोरो मोजाङैनो इयुन फिउचाराव मोजाङैनो इयुन फिउचाराव माबा खुंलाङो बिनिखायनो आङो दा बोथोरा जोबोद सिगांनिफ्रायदा जोबोद सोलायबाय गोदो आबै आबौमोननि जुगाव हाय लेखाफ्राव हाय बारा गोसो होआमोन आरो बिदिनो बेफोरखौ बांद्राय गोनांथि सानामोन नाथाय दायो दानि जुगावहाय फरायनाया जोबोर गोनांसै आरो गाबागावनि थाखाय रोंनानै थानायाबो मोजां गोदोनि दिनफ्राव आबौ आबैमोननि दिनफ्राव एसे एनै फरायब्लानो साख्रि मोनोमोन नाथाय दा मानसिफोरबो बेराद गोबांसै आरो रोंनायफ्राबो बारा सायाव बारासिन जाबाय बिनिखायनो आङो आंनि फंबायखौ बियो जिखि लाइन लानानै फराया मानो आङो बेखौ बेवहाय मोजाङैनो फरायनानैहाय मोजाङैनो जाहाथे बियो उनफ्रावहाय गभर्नमेन्ट साख्रिफोर मोननानैहाय बियो जाहाथे गावनि जिउखौ मोजाङैनो खुंफुंलांनो हायो बेनिथाखाय आङो आसा खालामो आरो बेखौहाय मोजाङैनो फरायजानो लुबैयो मानोना सानसे समाव बेबो बेहाबो गावनि अन फेमिलि थागोन आरो बिसि आरो फिसाफोर थागोन आरो बिमा बिफा थागोन बेफोरखौहाय नायनांगौआ गावनि दायथ' आरो गावनि फिसाखौ बिसिखौ जाहोनांगौ मानांगौ बेफोरखौ जोङो डेलि खरसाव बेराद फैसा थाखा फैसानि गोनांथि जायो आरो नांगौ बुस्थुफ्राखौ जोङो होनो हायाब्ला जोङो गावनो गाव दुखु मोनो बिनि थाखायनो आङो आनि फंबाइखौ बेराद मोजाङै मानि गाव जेयाव गोसो बेयावहाय मोजाङै फराय नानैहाय फरायलांजानो लुबैयो आरोखि आरो मानो होनोब्ला उनफ्रावहाय गाबागावनो खस्थ' जायो मानो होनोब्ला गावबागाव मावनानै जायाब्ला जोंनो रावबो जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय रावबो ओरैनो जोंनो थाखा फैसा हरथ'आ आरो दाहार दासि थाब्ला जोंहा हेल्थफ्राबो मोजां जाया आरो जोंहा प्रब्लेम जायो अनेखनो फेमिलिआव प्रब्लेम जायो फेमिलिआव आरो गोबाङानो प्रब्लेम्स फैयो बेनिखायनो आङो आंनि फंबाइखौ मोजाङै फरायजानो लुबैयो आरो जाहाथे बियो उनफ्रावहाय गावनि नांगौफोरखौहाय जाहाथे बियो मोननो हायो